योग योगा का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कोई दिक्कत नहीं होती परेशानी नहीं होती जीवन स्वस्थ रहता है हर तरीके से योग हम लोग बाबा रामदेव का आस्था चैनल देखते हैं योगा से योगा करने के लिए बाबा रामदेव आस्था चैनल में बताते हैं योगा करने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा पेट के लिए बाबा रामदेव बताते हैं योग करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों दौड़ते है दौड़ने के लिए हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं टहलते हैं जिससे योगा करने से शरीर फिट रहता है मानसिक तनाव भी नहीं रहता शरीर दुरुस्त रहता है एकदम हर तरीके से योग करने से आपका जीवन भी बढ़िया सा रहेगा अच्छी तरह से योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और लोग मानसिक तनाव से दूर रहते हैं बाबा रामदेव बताते हैं आस्था चैनल में योग कई प्रकार से किया जाता है लोग करते भी हैं हम लोग दौड़ते भी हैं सुबह मॉर्निंग में भी निकल करके मैं अपने पूरे परिवार में लोगों को बताता हूँ योग किया जाता है योगा करते हैं लोग प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे को भी हम लोग बताते हैं योग करना चाहिए योग करते हैं सब लोग बच्चे बूढ़े माता पिता और परिवार के सदस्य को भी हम लोग बताते हैं कि योग किया करिए आप लोग योगा करने से शरीर सही रहता है तंदुरुस्त रहता है मानसिक तनाव दूर होती है योग करने से हर चीज एकदम दुरुस्त रहता है आपका बीमारी आती है बीमारी दूर हो जाता है जो भी रहता है अगर शरीर में रोग आपका तो वो भी कम हो जाता है धीरे धीरे करने से आपका योगा से शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाता है हर चीज कोई दिक्कत नहीं होती सब ठीक ठाक हो जाता है एकदम रामदेव जी बताते हैं कि योगा करने से शरीर सही रहता है और अच्छी तरह से फिट रहता है योगा किया जाता है योगा करने से हमारे गाँव में लोग काफ़ी तरह से स्वस्थ हैं हमारे गाँव के जन जन के लोग योगा करते है बच्चे बूढ़े सब लोग करते हैं योगा करते हैं पूरे गाँव के लोग गाँव में लोग सुबह मॉर्निंग में टहलते हैं निकलते हैं करते है योगा योगा करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है पूरी तरह से मानसिक तनाव दूर होता है योग करने से शरीर दुरुस्त हो जाता है जो भी आप को दिक्कत रहती है शरीर में सब बन्द हो जाता है योग से योगा करने से लोग को मानसिक तनाव से दूरी मिलती है सब ठीक ठाक रहता है जीवन भी अच्छी तरीके से चलता है योग शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है योग हर व्यक्ति को करना चाहिए सुबह शाम योगा करना चाहिए योग का नियम जो बताया जाता है बाबा रामदेव बताते हैं आस्था चैनल में अगर आप उसे तरीके से करिए तो शरीर दुरुस्त रहता है लोग का मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं परिवार में भी लोगों को बताना चाहिए सुबह शाम योगा करना चाहिए योगा करने से मानसिक पीड़ा भी नहीं होती है पूरी तरह से शरीर एकदम फिट रहता है हमारे गाँव के आस पास के लोग भी योग करते हैं सब चारों तरफ लोग सुबह मॉर्निंग में निकाल कर टहलते हैं दौड़ते हैं पूरे गाँव के लोग बच्चे से लेकर जवान तक सब महिलाएँ भी सब लोग सुबह योगा करते हैं टहलते हैं टहलते हैं सुबह शाम बुजुर्ग लोगों को भी बताया जाता है कि आप लोग भी योग करिए योगा करने से लोग को शरीर की जो दिक्कत होती थी वो खत्म हो गया सबका काफ़ी लोग एकदम ठीक ठाक से है योग किया जाता है करना भी चाहिए लोगों को और अच्छी तरह से करना चाहिए दूसरों को भी बताना चहिए कि आप भी योगा करिए योगा करने से आपको ना कोई बीमारी होगी जो भी रहती भी है अगर शरीर में वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है योग करना चाहिए लोगों को सुबह शाम हमेशा हर वक्त करना चाहिए योगा करने के लिए लोग को घर जागरूक करना चाहिए हर लोगों को बताना चाहिए लोग सरकार चारों तरफ जागरूकता अभियान चलाती है लोगों को योगा करने के लिए साफ सफाई रखने के लिए आप पहले स्वच्छ रखिए स्वच्छ होइए लोगों को स्वच्छ रखिए और साफ सफाई रखिए योगा करिए देखिए आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे योगा से आपका शरीर एकदम फिट रहेगा कोई बीमारी नहीं होगी तंदुरुस्त रहेंगे हर तरह से ठीक ठाक हो जाएँगे एकदम बच्चे बूढ़े सब ठीक ठाक रहेंगे सरकार का धन्यवाद बाब रामदेव का आस्था चैनल एक नंबर का चैनल है इसलिए बाबा रामदेव को भी धन्यवाद